जोङो देहाफोरखौ मोजाङै

गोनांसिन होननानै जों सानोब्ला जोंनि देहा आरो जिउ जोंनि देहायाव बेनो गोनांसिन आरो अरायबो जोङो बेखौ जोंनि देहाखौ बेसेनगोनां हिसाबै जोङो लाखिनांगौ आरो साफा खालामनांगौ आरो बिबायदिनो गाज्रि मुवा आरो गाज्रि जानाय लोंनायनिफ्राय फेग्रा मुवा जानायनिफ्राय जोङो जिउआव बिदि गुबुंले जागोन आरो जों जिउआव जोङो बेखौ सुंदयै जों सानना लानांगोन आरो जोंनि जिबनाव जोङो साबसिनै जोङो बेसेन गोनां जोंनि बे जिउखौ आद्रि खालामालासिनो जोङो लाखिनांगोन अब्लासो जोङो बेसेन गोनां बै जिउखौ जोङो लाखिबाय थानो हागोन नङाब्लाथ' जों बे गोनांसिन बेसेनखौ खोमाना लायोब्लाथ' जोङो जानाय नङा बेनिखायनो जिउआव जोङो जोंनि थांना थानाय जिथु जिउ बै जिउआ जुदि

गाज्रि जाब्ला गोनांसिन जिउखौ जोङो लाखियाब्ला मोजाङै सिखोन साखोनै मोजाङै जोङो थाबायनाय सालायनायफ्राव बेरायनायफ्राव गारि गुरा सालायनायफ्राव जोङो जिउखौ मोजां सालायाब्ला आद्रि खालामनानै लानाय जायो बेनिखायनो जों जिउआव जोंनि बिबायदि बेसेन गोनां जोंनि बेसेनगोनां जिउखौ मोजाङैनो जोङो लाखिनांथारगौ आरो जोंनि जिउआव बेनो साबसिन बेसेन गोनाङा जाबाय माने महर आरो जों बेखौ महर मोनोब्ला जों जिउ मोजां लाखिनांगोन ओइ जानाय लोंनाय गासैनिफ्राय जोङो मोजांखौनो लाखिनांगोन जोंनि जिउआव गासै अंग'फ्रानो गोनांसिन होननानै जोङो साननांगोन आरो साबसिन हिसाबै जोंनि जिउआव बेसेन गोनांसिन होननानै बुङोब्ला जों गासै अंग'फ्रानो बेसेनगोनां आरो बे अंग'आव जोंनि बेसेन गोनाङा जाबाय मेगन आरो बे मेगनानो जोंखौ बुहुमखौ नुहोयो आरो बेनो बेसेनगोनांसिन जिउआव बेसेनगोनांसिन होननानै जों साननो हायो